ہم نے بازار سے ایک کولر خریدا پھر جو کولر لے جانے کے بعد ہم جو ان کو لگائے تو ان کے لیے جگہ ہمارا جو کمرہ تھا وہ بند کمرہ تھا تو وہ بند کمرے میں ہم نے جب اس کو رکھا تو ان کا کوئی جو ہوا دیتا تھا تو وہ ہوا بہترین نہیں رہتی تھی تو اس کے بعد ہمیں کوئی اچھا سا نہیں لگا تو کولر اس کے بعد پھر جب وہ چلے تو اس کی آواز سے ایک بھڑبڑاہٹ سی ہو اور اس کے بعد آواز سے جو ہے ہمارے سر میں درد پیدا ہو جائے اور بہت ساری دقتیں کہ جو سامنے والا سوئے تو اسے کچھ ہوا بھی دے تو اتنی تیز کہ جو ہے سر میں درد ہو جائے کہ آواز ایک قسم کی بھڑبڑاہٹ سے اس سے بہت زیادہ پرابلم ہوئی تو ہمیں کولر کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا پھر میں نے اس کو نکال کر کے ہم جہاں سے لیے ہم نے اس کو پوری سوچ لیا کہ میں اس کو واپس کرنے کا ارادہ بنا لیے ہم